त्योहारनि में सभु ॿिया ॿिया प्रकार जा पकवान ठाहींदा आहियूं जीअं की थधो हूंदो आहे सओ त लोलो थेपलो थेपला ने भाॼी कंदा आहियूं ईंअ इअ इह ई ॾियारीअ में पकोड़ा खीरिणी ऐं लाई ठाहींदा आहियूं ऐं ॿिए प्रकार जा जीअं तिरमूरी हूंदी आहे हुनमें लाइ ठाहींदा आहियूं ऐं सिंधियुनि जा जेके बि त्योहार हूंदा आहिनि हुनमें दालि पकवान जेके सभिनी खे वणंदा आहिनि नंढे खां वठी वॾे बुज़ुर्ग ताईं दालि पकवान सभु खाईंदा आहिनि त उहे दालि पकवान बि असां असांजे त्योहारनि में ठाहींदा आहियूं ऐं त्योहारनि जो मज़ो माणींदा आहियूं त त्योहाररुनि में असांखे सिंधी पकवान खाई करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे त्योहार माएण त्योहार मल्हाइण में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे